आमी कसलेंय काम करूं जाल्यार आमी घोवा देवाचें नांव घेतात आनी देवाचें नांव घेतले शिवाय आमचें शुभ कार्य कांयच जायना आमी देवा फुड्यांत नाल्ल दवरतात गणेश पुजा करतात सत्यनारायणाची पुजा करतात आनी आमी केन्नाय टुराक बी अशीं गेलीं जाल्यार आमी नाल्ल गाड्येचे पोंदा नाल्ल दवरून फोडटात आनी देवाचें नांव घेतात कोणाचोय बर्थडे आसूं आमी वोरणी करतात किंवां जाणटीं या भुरगीं आसूं लग्नाचें कार्य करता जाल्यार पयलीं आमी पत्रिका देवा फुड्यांत दवरतात कित्याक फर्स्ट इन्विटेशन आमी देवाक दितात मागीर सगळ्यांक न्हेबरांक रिलेटिव्हसांक फेमिलीका सगळ्यांक दितात फर्स्ट कार्य कितें आसूं तें आमी देवा फुड्यांत दवरतात पयलीं स्टार्टींग आनी अशे फेस्टिवल्स आसतात की गुडी पाडवा दिवाली होली चथुर गणेश चथुर्ती संक्रांती वडा पुनव एक्सेट्रा अशे खूब कितें कितें आसता सण ते आमी सगळे देवाचे नांव घेवनूच स्टार्ट करतात आनी बायलां जी उ उपास बी करतात तीं देवाचें नांव घेवनूच आनी देवाचें हें करुनूच आमी उपास बी करतात अशें आमी देवाचें शुभ कार्य करून म्हणजें देवाचें नांव घेवन शुभ कार्य आमी फुडें करतात